जी हाँ राजस्थान ग्रामीण में मुख्य समाचार स्रोत कई सारे हैं समाचार स्रोतों में प्रिंट मीडिया आता है ऑनलाइन प्रसारण होता है सोसल मीडिया होता है कि प्रिंट मीडिया में आता है राजस्थान पत्रिका करौली हिंडौन भास्कर अलवर भास्कर दैनिक भास्कर द टाइम्स ऑफ़ इंडिया पंजाब केसरी इत्यादि और ऑनलाइन सोसल मीडिया में हम टेलीविजन के माध्यम से मुख्य समाचार स्रोतों को देख सकते हैं जिन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आज तक टी वी चैनल ईस्ट इंडिया टी वी चैनल इत्यादि हमारे यहाँ राजस्थान में मुख्य प्रचलित समाचार स्रोत में राजस्थान पत्रिका है राजस्थान पत्रिका में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विभिन्न पत्रिकाएं प्रिंट होती है जहाँ का उन में समाचारों का कलेक्शन होता है कि मुख्य रूप से जैसे राजस्थान पत्रिका में एक तो हमारा राजस्थान पत्रिका हो गया उसके अंदर सब पत्रिका होता है करौली हिंडौन भास्कर गंगापुर भास्कर जयपुर भास्कर उस में विभिन्न क्षेत्रो के बारे में मैं अपना अपना क्षेत्र का समाचार प्रिंट होता है और अपने अपने क्षेत्र के समाचारों का कलेक्शन ज़्यादा होता है ये पत्रिकाएं राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है दैनिक भास्कर की पत्रिका भी है जो भी राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित पत्रिका है और ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार के मुख्य साधन ये पत्रिका ही हैं जिन के माध्यम से ग्रामीण लोग जारूक रहते हैं कि वर्तमान में क्या चल रहा है क्या नहीं